आगो बाय हांव रापणकार उलयतां आं नुस्तें पडटा गो ह्या दिसांनी बारीक बारीक नुस्तें म्हणजे वेरल्यो बुरयाटें बी अशें पडटा व्हडलेशें नुस्तें पडना व्हडलें बांगडे मात्शें कमी जालें आतां दिता णवशीं रुपयान पाटली हजार रुपयान पाटली तितलें म्हारग ना गो बाय आतां सद्द्या म्हारगूच जालें सगळें ना रांपोण ओडपाकूय बी मनीस जाय पडटा न्हू बाय खूब हय पूण हांगा रांपोण ओडपाक मनीस जाय परती रांपोण ओडटा तांकां कितें नुस्तें दिवंक जाय तें मागीर आशेन हय न्हू रांपण ओडटा तांकांय नुस्तें दिवपा जाय न्हू ते किदें आतां आमी सद्द्यां रातची घालता बारांक बारांक घातले जाल्यार दोन अडीज तीन साडे तिनांक अशें येता परते ते मागीर येता येता सगळ्या काडपाक येता न्हू लोक कोणी कोण येता तांकां मागीर तांकां दिवचे पडटा न्हू तुका सांगले ते लास्ट तुका आठशीं रुपयान दिवया पाटें आगो आनी थोडे वयर उडयता मुगो जालें न्हू समजोन जातलो बाय सुट्टले

ना तसलें नुस्तें कांय ना बांगडे थोडे बांगडे आसा मुगो थोडे एक चार पाटे बांगडे आहा नुस्तें आहा बुरयाटें आहा आनी हें लेपो आहा थोड्यो आयज व्हडलेंशें नुस्तें पडोंक ना गो मातशें कमी आसा ना सुंगटां माणक्यो बी तसलें कांय ना बारीक बारीक हे इतलेंच आं सद्द्यां बांगडे आहा बांगडे जाय तुका शोप स पाटले आसा मागीर मात्शी म्हारग आसा आं न्हू तशें न्हू सांगता तुका स पाटलें आसा मुगो पूण मातशें म्हारग आहा नुस्तें कित्याक नुस्तेंच ना नुस्तेंच पडना बांगड्याक पळय बांगड्याक आठ पाटले पडल्यात ताका बांगडेच पडल्यात तो आनी हजाराचें सकयल कांयच दिना हांव तरी तुका सांगलें आटशीं रुपयान दिता म्हणून

आनी किदें आसा म्हाजे आयसातलें न्हू सामकें फ्रेश इबय काडटा थंय आसा काडलें रोकडें घेवन वचपाचें तुयें काडीत आहा पाटे काडीत आहा जाल्यार तूं व्हरपाचें रोकडें

कितल्या आवोय इतले नुस्तें तीन हजारांक दिवपा जाता गो बाय नुस्तें चोड आहा मुगो ना ना इतलें सगळीं इतलें एक कमी दिवपा जायना बाय ना बाय ना इतलें ना पळय गो बाय नुस्तें पडटा तांकां काडटा तांकां पयशे दिवपा जाय आनी बाय रातचें वयता न्हू गो आतां पळय राती आमी केन्ना गेले राती बारांक साडे बारांक गेले थंय पावले येता म्हळ्यार साडे तीन चार जाली आमकां आं मागीर इतले हेजेर जायना गो बाय काडपाक काडपाक मनीस जाय पडटा कोण मेळना जाल्यार धानळ जाता हय गो बाय पूण तुजे वेगळे आमचे वेगळें ना आमी उदकांतल्यान येता न्हू गो बाय उदकांतल्यान बाय भायर येता म्हळ्या नाका शेंवट देवाक उलो मारून येवपाचें तीन हजारांक जायना बाय आं सांगले दितले जाल्यार पळय आं बरें पळयता तर आं चल बरें